हमारे क्षेत्र के विधायक नील रतन पटेल जी हैं और सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके साथ हमारा बात चीत बहुत लम्बा तो नहीं लेकिन हाँ कुछ समय के लिए हुआ था उन्होंने हम लोगों को वहाँ दिल्ली अपने आवास पर बुलाए थे तो जहाँ पर हम लोगों के साथ खाना पीना भी हुआ और उनके साथ बात चीत भी हुई और फोटो सेसन भी हुआ हम लोग को फिर सांसद संसद भवन भी दिखाया गया फिर उनके द्वारा ही हम लोगों को और वहाँ गुजरात वड़ोदरा अहमदाबाद और गाँधी नगर वहाँ पर जितने भी थे मंदिर वगैरह सोमनाथ द्वारिकाधीश यह सब घुमाया गया माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा और हम लोगों ने उनके द्वारा जो भी उनका आदेश और मिला अनुभव हम लोग बहुत अच्छा लगा हमारे क्षेत्र के जैसे और सांसद भी हैं तो बनारस के लिए उन्होंने बहुत अच्छी विकास भी किए हैं जैसे नमो घाट बनवाया और उन सभी घाटों का बनारस के सभी घाटों का निर्माण करवाया उन्होंने और इधर फ़ोर लेन का यह सड़कें भी बनवाईं और एक स्टेडियम भी बनाया गया उन्हीं के द्वारा और काशीनाथ विश्वनाथ कॉरीडोर बनाया गया मतलब जितना भी कहा जाए उतना कम है उनके लिए कि उन्होंने जितना विकास किया बनारस के लिए और हम लोगों के बड़े मार्गदर्शक थे हैं और रहेंगे भी और ये हम लोग के पास में भी एक बार जहियापुर गाँव में एक बार उनका हुआ था रैली जहाँ पर उनसे मुलाकात हुई थी और जैसे जो बगल के गाँव का उनके द्वारा जो विकास किया गया जिसमें बैंक वगैरह भी उनके द्वारा खोला गया पोस्ट ऑफिस खोला गया गाँव के सड़के वगैरह भी उन्हीं की देख रेख में यहाँ बनवाया गया तो बगल का गाँव जितना विकास किया उन्हीं की वजह से हो पाया नहीं तो हम लोग के यहाँ जैसे जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पाया लेकिन वहाँ जयापुर में हुआ और ऐसे ही बगल में हमारे है एक हैं नागेपुर गाँव वह भी प्रधानमंत्री गोद लिए थे आ जिसकी वजह से आज नागेपुर गाँव में भी बैंक वगैरह और वह एक है उसके बैंक ऑफ बड़ौदा की वजह से खुला हुआ है एक किसान सहायता केंद्र भी है और वहाँ पर गाँव हाँ बगल के बंजारी गाँव में एक स्टेडियम भी बना है जिसका सिलान्यास उन्होंने हाल ही में किया है